हैलो नमस्ते बोलिए आइए बैठिए क्या बात है बताइये आपके केस जो है आप दर्ज किए थे वो केस तो चल रहा है आपको क्या जानकारी चाहिए थी आप देखिए ऐसा है तारीख के तो हम तारीख देख हीं रहे हैं बात कर हीं रहे हैं देख रहे हैं आप देखिए कब तक ये चल रहा है कोशिश है कि नहीं इसमें जल्दी से इसका निपटारा हो जाए और कागज पत्र सब सही रखिए जो मांगा जाएगा वो सब ला देते रहिए इसमें जो करना है हो ही रहा है हम भी कोई तारीख छोड़ नहीं रहे हैं हर तारीख देख हीं रहे हैं हाँ हो सकता है जल्दी हो जाए कुछ समय भी लग जाए क्योंकि ये कोट का काम है न इतना जल्दी से तो घबराने से तो हाँ ठीक है कोशिश तो है कि ये जल्दी हो जाए हम भी चाह रहे हैं नहीं इसको जल्दी से फाइनल कर दिया जाए कोशिश तो कर ही रहे हैं हमलोग आप निश्चिंत रहिए कोई दिक्कत नहीं होगी हम भी यही सब चाह रहे हैं नहीं ये जल्दी से हो जाए और आप को भी छुट्टी हो जाए इस से फाइनल हो जाएगा तो आप भी संतुष्ट हो जाएंगे हम भी खाली हो जाएगे

क्या इसमें तारीख चल ही रही है कोशिश हमलोग जो हो रहा है कर ही रहे हैं कहाँ आपके तारीख पर हीं न फैसला होगा इस से आगे निकालने का क्या मतलब कुछ नहीं है फालतू के और भाग दौड़ होगा कुछ होगा ही नहीं जब भी ये होगा ये कागज का काम है कागजी कारवाही के तहत ही होगा भाग दौड़ करने से थोड़ी न होगा ये हाँ तारीख पड़ेगी सामने सामने आएंगे बात विचार होगा वही से चलता रहेगा अब भाग दौड़ करेंगे यानि यहाँ वहाँ जाकर हफ्ते में तीन बार दौड़ेंगे के तीन बार तारीक पड़ेगी तारीख पर तारीख पड़ने से क्या मतलब है या अगला देख लो एक हफ्ते दे सकते या पंद्रह दिन बाद पड़ेगा देखिए कब पड़ रहा है हाँ हम भी कोशिश में लगे हैं नही थोड़ा जल्दी हो जाए ये

क्योंकि जल्दी अगर नहीं

आप देखिए जब तारीख पड़ रही है तब आपको खुद काल करेंगे कि नहीं आपको कब आना है उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए अपना बता देंगे दो तीन दिन पहले एक हफ्ता पहले तो अपना तैयारी कर लीजिएगा

ओके